हैलो सुनीता होर बोला दियां हां जी मैडम जी मेरे देरै दा ब्याह् ते ओह् डेकोरेशन बगैरा सबकुछ करना हा ते लुआई शुआई डी जे डूजे बगैरा हां हां जी डेट साढ़ी ऐ सताई नवंबर कोई गल्ल निं दिक्खी लैओ अच्छा हां मतलब कि जेह्ड़ी ब्याह् बिच्च जिन्नी बी डेकोरेशन होंदी ऐ सारी करोआनी ऐ डी जे बी होने चाहिदे जगराता बी आक्खा दे करने गी लोआई शोआई बगैरा सबकुछ जो बी होंदा ब्याह् बिच्च हां जी अच्छा किन्ना ओह् कोई खर्चा आई जाह्ग पर भी बी थोह्ड़ा बहोता ते सनाओ ना अच्छा थोह्ड़ा घट्ट निं होई सकदे बड़ा जादा आक्खा दे तुस दो लक्ख अच्छा हां लाइटां शाइटां बी होनियां तुंदे कोल अच्छा डी जे मिली जाङन अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ